हाँ पर्यटकों से मेल करने से उनसे बातचीत करने से उनके साथ टहलने से घूमने से एक समाजिक ज्ञान उपलब्ध होता है उनके कल्चर का भी पता चलता है उनके समाजिक रहन सहन का पता चलता है ह हमारा रहन सहन क्या है उनके यहाँ के कुछ मानसून क्या हैं वो लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं और इससे बहुत ही जीवन का जो कुछ हम नहीं जानते हैं जीवन में एक दूसरे के साथ रहने से मिलने से उनसे बातचीत करने से हम वो चीज दूसरी चीजें जान जाते हैं दूसरे को दूसरे लोग किस तरीके से जीवन को जीते हैं किसी जीवन को अत्यधिक महत्त्व देते हैं हम लोग समाजिक राजनैतिक आर्थिक जीवन को किस तरीके से किस हालत में जीते हैं और उससे भी हमको भी अपनी ज्ञान की छवि को बता देते हैं जिससे हम लोगों को भी एक नई जीवन जीने का रास्ता मिल जाता है और हम लोग भी एक दूसरे से मिलजुल करके जीवन जीने के रास्ते को ढूंढते हैं और बहुत ही उनकी भाषाएँ भी हमारी भाषा है क्या है क्या अच्छाइयाँ हैं इसका भी पता चल जाता है उनके खाने पीने की चीजें क्या उनको पसंद हैं हमको क्या पसंद है इससे हम लोग भी इसकी भी उनका पहनावा क्या है हमारा पहनावा क्या है इसका भी सही सही पता चलता है एक दूसरे के मिलने से ही विदेशों के लोग भी कितने आदर भाव देते हैं जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और उनका भी आदर देख करके हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं औ हम भी उनके साथ में इंसानियत मानवता का का भाव रखते हैं जैसे वो भी अपने जीवन में खुशी से अपने जीवन को एक दूसरे से अपने यहाँ के लोगों को बताते हैं हम लोग भी उनसे जो नई चीजें सीखना हम भी सीखते हैं एक दूसरे को बताते हैं और लोग आपस में खुशी का माहौल इससे बनता है एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है और अच्छी सीख मिलती है जिससे जीवन को अच्छे रास्ता सही रास्ता क्या है वो जीवन ता ये पता चलता है और खुशियाँ दूसरों को खुशियाँ मिलती हैं जिससे छोटे बड़े के साथ में कैसे रहना है विदेशियों पर्यटकों के साथ में कैसे रहना है कैसी भाषाएँ कैसा लैंग्वेज यूज करना है इसका भी सही सही पता चलता है और बहुत ही खुशहाली हो जाती है जब कहीं दूसरे कंट्री के लोग मिलते हैं और कुछ दो चार बातचीत होने लगती है तो दिल खुश हो जाते हैं दूसरे लोगों की भाषाएँ कभी सब कुछ पता चल जाता है कितने मीठी है कितने सरल हैं किसे सब भाव उसके अंदर हैं इ सब का भी सही सही ज्ञान होता है और जाने के बाद ओ याद उनकी याद में ही बनी रहती है कितने अच्छे लोग थे कितने सरल थे इतनी उनकी भाषाएँ सरल थी ये ये सब का पता जो है किसी बाहर के लोगों से मिलने के बाद ही दो चार बात करने के बाद ही पता चलता है